बच्चा सबके गन्दगीसँ कैसे बचयके रहय छिकै बच्चा सबके साफ सफाइसँ रखय छिकै नहाइ सोनाइ अगर उ नहान सोहान करिकऽ आओर ओकरबाद साफ सफाइसँ राखयके छिकै बच्चा बुतरूके अगल बगल सभतरि साफ सफाइ ई बीमारीसँ कैसे बच्चा बचतइ बिमारीसँ बचइ केलिये डिटॉल साबुन छै डिटोल साबुनसँ नहाबय छियै डिटोलसँ नहाबय छियै ओइ सबसँ बच्चा गन्दगीसँ मतलब बीमार नहि पड़ि सकय छिकै उ सबसँ बचायके रखय छियै बच्चाके कपड़ा होइ गेलै जैसे कि कपड़ा साफ सफाइसँ मतलब धोइके ओकरा सुखा कऽ अच्छासँ स्वस्थसँ बच्चाके पहिनाबय छियै जे बच्चा ई गन्दगीसँ बीमार नहि पड़य साफ सफाइसँ रहतइ बच्चा तऽ ओतना स्वस्थ रहतइ बच्चा बच्चा जैसे कादो मट्टी छै उ सबसँ बचाय कऽ रखय छिकै बच्चाके जे जादा गन्दगी नहि करि सकय छै बच्चा आउरो बच्चाक जे छै साफ सफाइसँ जते अच्छा रखबय ओतय बच्चा स्वस्थ रहतइ अइसहियें बच्चाके रखयके छिकै बच्चाके नहान सोहान सबचीज करय छिकै साफ सफाइसँ खाना हाथ उथ धोइ धाइके खाना बनेनाइ साफसँ खाना बनाकऽ बर्तन धोइ धाकऽ सबचीज करिकऽ अच्छासँ बच्चाके बर खाना खिलबायके छिकै से अइसेमे बच्चा कोइ बीमार नहि पड़ि सकय छिकै अइके बाद स्वस्थ बच्चा रहय छिकै ओइसँ कोइ तऽ रहतइ जेकि गन्दगीसँ दूर रहय साफ सफाइमे रहय ई लिये बच्चा जल्दी बीमार नहि पड़य छिकै बच्चा स्वस्थ रहय छिकै